आमच्या गोंयांत आतां कोंकणी आनी मराठी उलयतात पूण लोक मराठी चड सपोर्ट करता कित्याक पयलींच्यान लोक मराठी उलयतात आनी कोंकणी आमची दोन नोता आनी दक्षीण गोवा सावथासान सेपरेट उलयतात कोंकणी पर्फेक्ट अशीं ना लोकांची पूण कोंकणी आमची रियल गोवन लेग्वेज अशीं हांव मागता आनी भुरग्यांनी कोंकणींत भाशा शिकची अशीं हांव मानता कित्याक आमकां आमी आतां गोंयकार आसा गोंयकार भाशा कोंकणी आनी भुरग्यांनी कोंकणी उलोवचें आनी तीं भायरूय बी अशींच वचपाक जाय कित्याक आतां पळय हिंदी नॅशनल लेंग्वेज जाली पूण कितें जाता की जेन्ना आमी भायर वयतात आमी हिंदी उलयतात पूण आमचें जेन्ना गोंया फुडें आमकां तेंची भाशा कळनां आनी तें कितें आमच्या गोंयांत फास्ट उलयतात तेंका रोकडो समजता ती अशें आनी कितें जाता की जेन्ना आमी कोंकणीक उलोवपा लागतात तेन्ना आमची भाशा जेन्ना आमी उलयतात तेन्ना आमकां ती इजी लागता पूण आमी जेन्ना बरयतात तेन्ना आमकां डिफीकल्ट लागता आनी कोंकणी भाशेंत आनीक खूब चेंजीस जायो अश्यो म्हाज्यो मागण्यो आसा कित्याक आनी ती दुसऱ्यां देशांत बी वचपाक जाये आतां ती आमची महाराष्ट्रा बी कोकण अश्यो उलयतात पूण तेजो इतलो उंच पावनां